हेलो नमस्कार हँ छै हम दोकानदार छियै तऽ दोकानदार तऽ सभ चप्पल जुत्ता रखै छै हँ आवाजे नहि अबै छै हँ हँ बोलू सभ छै लखानी छै बाटा छै जे पसन्द छै से सभ छै ह्म्म हँ हँ आबू ने दोकानपर अयबै तब ने लेबै पसन्द करू जे पसन्द करबै से लिअ हँ सभके दाम अलग अलग छै जे पसन्द हेतै से लिअ सभ निकालै छियै लिअ हँ आबू दोकानमे पसन्द करू आ तब जाय कऽ लिअ हँ अलग अलग सभके दाम छै हँ कोनवला लेबै हँ कतेक रुपैआवला लेबै आँय आबू ने एतय चप्पल एक सए बीसो छै डेढ़ो सए छै अढ़ाइओ सए छै तीनो सए छै जे लेबै से पसन्द करू निकालू आबिअह पसन्द करिअह देखिअह दोकानमे बैठू पसन्द करू चाय नाश्ता खाउ पिबू पानि पिबै पी लिअ हम तऽ दोकानदार छियै अहाँ लयवला छियै आबू तैँ बैठू पहिने हँ आबू पानि पी लिअ पहिने चाय पी लिअ हँ कए गो चप्पल लेबै एक्के गो हँ तऽ दू गो लेबै तऽ आबू यहाँ लिअ पहिने पानि पिबू चाय पी लिअ तकर बाद चप्पल पसन्द करू यही छै एक सए बीस टाका ई बाटावला छै अढ़ाइ सए टाका दाम छै एकर जुत्ती लेबै तऽ डेढ़ सए टाका दाम छै एक सौ पैंसठि टाका ई लखानीके दाम छै लिअ जे पसन्द करबै से लिअ एगो दूगो जे लेबै से लए लिअ बेटीसभ लेल लऽ लिअ बढ़िआँ नया नया भेराइटीके अयलै हन चप्पल दोकानमे तऽ कम दामवला छियै बच्चासभ पसन्द करत इएह चप्पल

ठीक छै राखू